हेलो दत्तू ट्रॅवल एजंसी उलयता काय म्हाका न्हू चार तारखेक जुनाचे चार तारखेक म्हणजेच पर्वां खंय वचपाचें आशिल्लें कोल्हापूर वचपाचें आशिल्लें आनी म्हाका तुमचो एक ड्रायवर जाय आसललो एकच्युली हांवें तुमचे लास्ट टायमूच ड्रायव ते ड्रायवर आसा पळय ड्रायवर नाइक सय्यद म्हाका तेंची ते गावूक शकता काय कित्याक तेंच्यांनी ऑल तेंच्यांनी खरेंच गाडी खूब सेफली चलयली आनी ते सेफली चलयली स्लो चलयली ते मेळूं शकता काय म्हाका फाल्यां पर्वां फाल्यां खातीर हय कितकें भाडें कितकें जातलें दोन हजार न्ही हां बरें हांव तेंच्याच कडेन पयशे तेंच्याच कडेन पेमंट करूक शकता की तुमचे कडेन आतां करूं हां बरें बरें म्हाका टायम टायम आनी हें सांगू तुमकां फाल्यां म्हाका णव म्हणसर भायर सर पर्वां म्हाका णव म्हणसर हांगाच्यान भायर सरपाक जाय जातलें न्ही हय तोच एड्रेस तोच एड्रेस गाडी म्हाका णव जाणा खातीर वचपा जाय णव जाणा खातीर सो इनोवा बी तशी चलता ह ऑके ऑके थॅंक्यू